वहम चओ विश्वास चओ पर सुबुहु जेसी गुरूअ जो नालो जपण बिना कोई उथे थो ऐं कम खे लॻे थो त सहुलो कमु रास नथो थिए पियो सो पहिरीं बहितरु आहे पंहिंजे गुरूअ जो सिमरन करे हुन जो नाम जपे पोइ ई कंहिं ॻाल्हि खे शुरूआति कजे अॼाए वाह वाह जी ॻाल्हि नाहे हिक ई आहे विश्वास जी ॻाल्हि आहे